हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी उद्योग कला के बारे में टेक्नोलॉजी से हमें पहले लोग क्या था काफ़ी दूर तक जाते थे उससे जानकारी लेते उससे जानकारी लेते थे अब वो सारी समस्याएं धीरे धीरे मोबाइल से हमें प्राप्त हो गई हैं मोबाइल से हम लोग ऑनलाइन पेंटेड ऑनलाइन फोटोकॉपी डेली प्रिंटआउट निकाल लेते मोबाइल द्वारा ही प्रिंट करवा लेते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं उससे हमें जैसे कोई चीज़ जानकारी लेनी है तो मोबाइल से ही लेते हैं कोई कलर पेंटिंग बनाना है तो उससे भी हम बना लेते हैं और कुछ भी जैसे टेकनिकल चीज़ देखनी हैं बनानी हैं तैयार करनी उससे मोबाइल द्वारा ही हम लोग तैयार कर लेते हैं क्योंकि ये जैसे बात करते रहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जानकारियों के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था टिकट वगैरह है जैसे किसी जानकारी लेते थे सब कुछ मोबाइल से ही हमारी सारी व्यवस्थाएं मोबाइल से ही हमें प्राप्त हो जाती हैं कहीं पर जाने की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती हैं मोबाइल द्वारा हर चीज़ जानकारी लेते हैं कोई भी चीज़ हो कोई चीज़ चेक करनी हो मोबाइल भी चेक करना है कहीं जाना है कहीं आना है कहीं लोकेशन पे जाना है हर चीज़ हमें मोबाइल से ही जानकारी मिल जाती है किस एरिये में कहाँ पर किस जगह पर हमें जाना है सब कुछ हमें मोबाइल से ही मिल जाता है और कोई भी नई चीज़ों से पहले लोग फोटो वगैरह भी बाहर से खिंचवाते थे अब सब मोबाइल से खींची लिए निकलवा लिए प्रिंटआउट से सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हमें मोबाइल से ही मिल जाती हैं लेकिन जो है जैसे जितनी टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ी उससे हमें काफ़ी लाभ और इन्फोसन मिलती रहती है मोबाइल द्वारा ही कहीं पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मोबाइल से हमें हर वर्ड हर चीज़ कोई छोटी छोटी समस्याएं होती हैं बच्चों के लिए जानकारी भी इस्कूल में जानकारी मेसेज पर हमें जानकारी सब कुछ अब मोबाइल से हमें प्राप्त हो जाता है अब और कहीं पर भी हमें कोई दिक्कत और समस्याएँ नहीं प्राप्त होती हैं मोबाइल द्वारा टेक्निकल इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हम लोगों के लिए कि पहले हम लोग काफ़ी दूर दूर जाते थे जानकारी लेने के लिए अब हम लोग अपने घर बैठे ही सारी सुविधाएँ भी प्राप्त कर लेते हैं और कोई समस्या हमें होती भी है तो हम मोबाइल द्वारा हल कर लेते हैं अब तो लोग पेटीएम भी मोबाइल से फोन पे वगैरह यूज़ भी कर रहे हैं इसमें कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होती दस रुपए का सामान लेते हैं लोग टेक्नोलॉजी तो सब कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा ही हमारा चलता रहता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है डिज़ाइन भी अगर हमें कोई पसंद आता है कपड़े का भी किसी चीज़ का मोबाइल से हम लोग सब चीज़ चेक कर लेते हैं डिज़ाइन बना के भी भेजना है मोबाइल से भेज देते हैं अब मोबाइल से हमें यही लाभ मिलते रहते हैं काफी चीज़ें जानकारी भी इसी द्वारा हमें प्राप्त होती रहती हैं और भी इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें हैं मोबाइल से हमें जिसे हम लोग पहले काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए कहते थे भैया ये पार्ट्स कैसे लगा ये कैसे लगा ये तो हम लोग मोबाइल से ही सब कुछ देख लेते हैं उसको और चेक कर लेते हैं इस चीज़ को कैसे हमें फिट करना है ऐसे बाकी कि चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानकारी अब हर चीज़ अब मोबाइल से ही प्राप्त हो जाती है मोबाइल द्वारा हमें बहुत से फ़ायदे और बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी कला उद्योग की बहुत सी मदद से हमें बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं आज कल और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है